बड'फोरनि गेजेरावबो मेरला सुबुंफोरानो बिदि आर्टस एण्ड क्राफ्ट जेरै दो दाखोल दानाय खायदा मिस्ट्रिनि खामानि आरो दंफांनि खामानि बायदिसिना रोंगौथि आरो आरिमु आरो सिल्प बिद्यायाव हाबनानै दङ आरो जोंनि जायगायावहाय बड'फोरनि लोगोसे हारसाफोराबो बेफोर खामानियाव मावो जोङो न' लुनाय याव बांसिन हारसाफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो कारेननि खामानि बा दो दाखोल दानाय आरो दंफांनि खामानि बेफोराव जोङो बड'फोरखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव दो दानाय बेफोरनि बिद्यानि कलेजबो दङ आर्टस एण्ड क्राप्टस कलेजबो दङ क'क्राझारावहाय आरो बेयावनो मेरला सुबुंफोरा सोलोंनोबो थाङो